शिगमो शिगमो हो मार्च म्हयन्यांत जाता धुलीवंदन पांच दीस कोण सात दीस कोणाचे णव दीस कोणाचे एकवीस दीस अशे शिगम्याची परंपरा आसता आमच्या गांवांत पांच दिसांची शिगमा धुलीवंदन जालें की पांच दीस वाजयता पांच दीस ढोल तासो कासो कासाळें हें वाजयले नंतर पांच दिसांची धुरवट जाता त्या धुरवटीक नाना प्रकारच्यो गाळयो वायट वायट शब्दांचो वापर केल्लो आसता एकामेकांची तीड काडटात एकामेकांचेर राग काडटात झगडीं करतात म्हणूनच अशें म्हणटा की शिगमो म्हणजेच गाळी अशेंच नो नासतना सुद्दां लोकांची परंपरा लोकांची चितपाची गत अशी आसा शिगमो नाका रे बाबा शिगम्याक वयता कोण झगडीं करता कोण आनी कितें करता अशें म्हणटा पूण ट्रेडिशनली आमचो शिगमो हो सगळ्यांचो बरेपणा खातीर करता तोच पांच दिसांची धुरवट जाली होळी जाली रंगपंचमी जाली की हो शिगमो आमी आमच्या गांवान आमचे तरेन सोंपलो म्हणटा थोड्याच्या गांवान सात दिसांचो जाता तांची वेगळी प्रथा आसता दुसरो जागर जागोर पेरणी जागोर आनी शिवोलीम जागोर हातून खूब फरक आसता शिवोलीम जागोर हो म्हज्या गांवांतलो जागोर म्हजो चुलतो ह्या जागराक नाचता हातून सगळे हिंदू आनी क्रिश्चन मेलाप आसता राजा हो क्रिच्चन आसता बाकीचे नासपी मावळी म्हणटा पळय ते हिंदू आनी क्रिश्चन आसता आमच्या घरान म्हज्या स्वताच्या म्हज्या बाबाच्या घरान हें प्रथा आसा की प्रत्येक घरान चेडो जाले की ते चेड्यान त्या जागोराच्या मांडार वचून नाचपाचें म्हजो काका जायतो वर्सां नाचलो जायत्या वर्सांनी मांडे आमच्या घरांनी आयलें म्हजो भाव म्हणूंक लागलो ना आमी नाच्चो ना म्हजो आतां त्याच जागराक चुलत भाव नाचता आमची अशी प्रथा आसा की थंय सान्नां करप आसता जागऱ्या कडेन आयलें की सोमारूच आसता सोमारचोच जागोर जाता पूण सगळ्यांगेर थंय चिकन आसता नुस्तें आसता कारण तो हिंदू आनी क्रिच्चनाचो मेलाप म्हणटा ते ह्या जागोराक मावोळणी आसता राजाचें सवंग आसता तियात्र आसता जागोर ह्यो नाचल्या शिवाय कोणी खचरच वचप ना अशें म्हणलें गेल्लें आसता जागोर सोंपलो की तांणी हमखास आपलो गांव गांवांतसून गेल्यार कांय हरकत ना जो पर्यंत जागराचें सवंग नाचना म्हणटा ताका सवंगच म्हणटा स्पेशली कारण तें म्हणटानाच अशें म्हणटा आं आतां जागरचें सवंग नाचतलें आं तें नाचोवया तें जाले उपरांत आमी घरा या म्हणून सगळो लोक खूब वाठारांतलो लोक तो जागोर पळोवपाक येता तो जागोरयो त्या जागराचें सगळें माथ्यार घेवन मेणवाती पेटोवन तो आपूण नाचता आनी म्हणटाना म्हणटा माथ्यार मात्तो यो देवा माथ्यार मात्तो यो माथ्यार मात्थो यो देवा माथ्यार मात्तो यो अशें करून तें म्हण्णें एक आमच्याच गांवांचो आमच्या गांवातलो तो म्हणटा आतां ताजो चेडो म्हणटा ते सगळें म्हादळी किंवा घुमट कासळें हें घेवन उज्याचें हवन घालता आनी थंय शेकयता तें घुमट जें आसता तें शिकोन शिकोन वाजयलें गेल्लें वयता आनी त्या प्रकारे जागराचे सवंग नासता आनी तो जागोरियो सोंपलो म्हणटा आनी ताजे नंतर तियात्र तियात्र जाता ते तियात्र सकाळ उजवाडा पर्यंत जाता